جب ہم بات کرتے ہیں تاریک مادہ کی یا پھر توانائی کی تو تاریک مادہ اور تاریک توانائی ایک ایسی مخلوق ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں ایک چیز ہوتی ہے اور وہ کائنات کے ارتقا کو بہت طریقوں سے متأثر کرتے ہیں کیوں کہ تاریک مادہ کا ہونا اس معاشرے میں بہت ضروری ہے یا پھر اگر تاریک توانائی نہیں پائی جائے گی اس کائنات کے اندر تو اس کائنات کا ارتقا ناممکن ہے

اس معاشرے کی ارتقا کے لیے تاریک مادہ یا تاریک توانائی کا ہونا انتہائی ضروری اور لازمی حصہ ہوتا ہے